औ औ दे

दे नोंथां माबा बिसयावहाय नोंथाङा मिनथिनो लुबैदों ए होमब्ला खोनासंदो नोंथां जोंनि चिरां डिसथ्रिकआवहाय सिगां आङो लामा सामा दलांफोरनि बागै आं खोन्थाग्रोनि जोंनि चिरां डिसथ्रिकआवहाय दा सम दासिमावहाय गोबां जौगाथायफोर जाबाय लामा दलां बेफोरो गोबांआनो गोबां जायगायावहाय जौगाबाय हान्थामेला हाथाइ बाजार जानायआव गोबां सुबिदा जाबाय आरो आरो मा मिथिनो लुबैबावदों नोंथाङा औ औ दे जोंनि ओनसोलावहाय दा जोंनि चिरां सिङाव गोबां दाब दाब जायगायावहाय कलेज स्कुल गोबां दङ दासिमावहाय गोबां स्कुलफ्रानो मोजां थासारियावहाय दङसै गोबां स्कुलआवनो दिनैहाय गोबां फरायसाफ्रा फरायनानै गोबां गोरों गोरा जालांबाय सोरबा डक्ट'रेट सोरबा इन्जिनियार सोरबा मास्टार प्रफेसार बिदि जानो हाबाय आरो दा आरो बबेबा बबेबा बबेबा गामि गोथौ जायगाफोरावहाय दासिमबो मोजां जौगाथायखौहाय मोननो हायाखै बबेबा स्कुलावहाय बिदिनो मास्टारफ्रा खम जानानै दं फरायसाफ्रा गोबां नाथाय मास्टारफ्रा सासे सानै बिदिल' जायो आरो दा बे मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ जोंनि चिरां डिष्ट्रिकआवहाय दे हामबायसै नोंथां औ औ दे दे